नमस्ते भैया हाँ आपके यहाँ पूड़ी और आलू की सब्ज़ी मतलब बनता है सुने हैं बहुत अच्छा बनाते हैं मार्केट में आपका नाम है हाँ अच्छा कैसे मतलब यहाँ मतलब ज़्यादा लेना हो तो कैसे देंगे अच्छा दाम वाम बताएँगे तभी ना अच्छा फ्रेस माल रहेगा फ्रेस मतलब फ्रेस रहेगा ताज़ा रहेगा है ना फ्रेस फ्रेस रहेगा ना तो बढ़िया खाने में स्वाद रहेगा ना और हम खाएँ मतलब कोई भी खाए तो भाई हमारे यहाँ पार्टी अभी है तो हम सोचे हलवाई क्या लगाएँ आप ही के यहाँ ऑर्डर दे दें अच्छा कम नहीं होगा कम कराएँ तब न हम आए आपके यहाँ लेने के लिए हमारे यहाँ सौ लोग हैं और बड्डे की पार्टी चल रही है आप उसी हिसाब से लगा दीजिए की न आपको घाटा लगे न हमको देने में भी कष्ट हो हमारे सौ सौ लोगों की है हमारे यहाँ बड्डे है अच्छा पैंसठ अच्छा फूल आज रात को नहीं हो पाएगा पचास का कर दीजिए हाँ बताईए क्या क्या है चलिए ठीक है ना आप पैंसठ बोल रहे थे तो अब पचपन प्ले पचपन रुपया प्लेट लगा दीजिएगा चलिए अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं